ए जोंनिथिं ओरैहाय बेंथल आव जिब जुनारनि ड'क्टर दं आरो बिदिनो बोरमाफोर बेमार जाब्ला बोरमा बेमार जाब्ला मुलि होफैयो लेंहरब्ला फैयो मोसौ बेमार जाब्ला बायदिसिना बे गाराय बायदिसिना जाब्ला लिंहरब्ला फैयो आरो फैनानै बेदिनो गावसोर बिनाय मथे सोरबा दुइस' सोरबा थिनस' सोरबा फासस' बेमार नायै बेमार लाङो मुलि होफैयो बिजि थुनांगौब्ला थुयो मुलिजोंनो हामनांगौब्ला गावसोर नायनानै मुलि होलाङो बे अमा लोमजाब्ला लिंहरनाय जायो अमानि मुलि हरो बोरमानि मुलि हरो दाउफोरनि मुलि हरो बायदिसिना मा मा बायदिसिना बै अमाफोर लोमजाब्ला अमानि हरो जिब जुनारफोरनि मुलि दंङ आरो जोंनि बेंथलाव एबा बिजि थुनांगौब्ला थुलांबाय सोरनाबा मुलिजोंनो हामगोनब्ला मुलि होलांबाय बेबायदि आरो

सोरबा सोरबा लांङो सोरबा गारि फोरजों लांङो गोजान गोजानना गारिफोरजों लाबोयो मथर गारिफोरजों लाबोयो बिजि थुहो हैयो जोंना खाथि नालाय खाथिखाय जोंहा लिंहरब्लानो गावसोरनो गावसिनाथ' गारि एबा साइकेल थाखायो नानलाय गावसोर गारिजों फैब्र'बो साइकेलफोर थाबा साइकेल जों फैब्रब'बो बिदिनो लिंहरब्ला नायनानै थांङो आरो मुलि होलाङो